मुंहिंजी संस्कृत में घणेई माण्हू हिते रहंदा आहिनि हिते पासे में पंडित बि आहिनि जैन बि आहिनि ऐं मां मतलबु सभिनी संस्कृति वारे माण्हुनि सां उथंदी विहंदी आहियां असांजी पाटी वाटी थींदी आहे त सभु मिली करे ई कंदा आहियूं कलोनी वारा सभु मिलिजी झुलिजी करे ऐं मतलबु सभु उते ई प्रोग्राम बि थींदा आहिनि हॉल ठहियल आहे उते सभु संस्कृति जा माण्हू ईंदा आहिनि सभु रहंदा हिन हिते अलॻि अलॻि जात जा माण्हू आहिनि बसि